السلام علیکم ابو ہاں یہ ڈیجی لاکر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا یہ بہت اچھی چیز ہے ایک اس میں کیا ہوتا ہے آدھار کاڈ پین کاڈ لائسنس وغیرہ یہ جو بھی ہے نہ اس میں ہم سیو کر سکتے ہیں خدا نخواستہ ہم کہیں جاتے ہیں ہمارا موبائل ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم انہیں اگر کوئی مانگتا ہے دیکھنے کے لیے تو ہم دکھا سکتے ہیں تو بل کا اسے انسٹال کرنے کا بالکل ایزی آسان طریقہ ہے آپ موبائل اٹھائیے اپنا لیجیے پلے اسٹور کھولیے جی وہاں سے ڈجی لاگر انسٹال کیجیے ایک دو منٹ میں ہو جاتا ہے زیادہ نہیں چھوٹی ایم بی کا ہوتا ہے دیکھیے ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کیجیے اس کے اندر نہ اپنا موبائل نمبر اینٹر کیجیے جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ اینٹر کیجیے کر دیا دیکھیے دیکھیے ہو جائے گا کریے تو صحیح موبائل نمبر ڈالیے اوکے کیجیے دیکھیے او ٹی پی آئے گا او ٹی پی آیا او ٹی پی آیا جی او ٹی پی ڈال دیجیے دیکھیے اب یہ کیا ہے نہ سکورٹی پاسوڈ کے لیے نہ ایک پاسوڈ جنریٹ کرنا پڑتا ہے یہ چھ کا یا آٹھ ڈیجٹ کا ڈالنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دو نمبر کیپٹل کے اور باقی نومیرکل ڈالنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ڈالیے آپ ڈالیے ارے ہو جائے گا پاپا کیجیے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں میں آ جاؤں گا صبح آ جاؤں گا تو میں آپ کا کر کے دیکھوں گا چلو ٹھیک ہے اچھا السلام علیکم